सुबह सबसे पहले अपन लोगों को घूमने जाना चाहिए घूमने जाते हैं तो शुद्ध ताज़ी हवा मिलती है पहले क्या था कि पहले सु मतलब शुद्ध ताज़ी हवा ज़्यादा थी अब क्या है प्रदूषण ज़्यादा हो गया है गाड़ियाँ हैं मोटरसाइकल यह ज़्यादा चलने लगी हैं इसके कारण प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अब पहले जैसे शुद्ध हवा नहीं मिलती है और उससे क्या होता है कि जैसे आप सुबह और सुबह उठकर जाओगे घूमने तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध हवा मिलेगी और आओ घूमकर बढ़िया सुबह मुँह हाथ धोलो गर्म पानी पीयो गर्म पी पानी पीने के दस या पंद्रह मिंट बाद आप दूध दूध ले लो दूध लेने के बाद आपको दस या पंद्रह मिंट बाद क्या बोलते फल फ़्रूट जो भी आपको खाना है आप वो खा सकते हो फिर बढ़िया थोड़ा सा घूमो फिरो इधर उधर और बाहर का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए जैसे मैगी नूडल्स ये जो चल रहा है पास्ता वगैरह पीज़्ज़ा वगैरह ये नहीं खाना चाहिए ये खाने से क्या होता है कि अपनी हैल्थ बिगड़ती है और ये सब मैदा की बनी हुई चीज़ें रहती हैं तो ये ज़्यादा नुकसान करती हैं क्योंकि ये ज़्यादा ऑयली रहती हैं और ऑयली के साथ साथ ये क्या है कि मतलब अपने शरीर में जो पाचन क्रिया रहती है वो ठीक से पचा नहीं पाती है इसके कारण अपन को पेट दर्द भी होता है गड़बड़ी भी हो जाती है इसके कारण अपना स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है और आज कल क्या करते हैं कि सभी लोग जैसे खाना खा लिया है खाने में कुछ भी खा लेते हैं जो आया वो खा लिया खाने के बाद क्या करते हैं सो जाते हैं खाने के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए तुरंत सोने से क्या होता है कि एक तो खाना नहीं पचता है और खाना नहीं पचता है तो उसके कारण मतलब अच्छा नहीं लगता है ये पच नहीं पाता है अच्छे से तो उससे क्या होता है पच नहीं पाता है तो फिर अपन आगे जैसे शाम की जो रूटीन रहती है अपन जैसे कई लोगों को चाय पीने की आदत रहती है वो लोग चाय भी नहीं पी पाते हैं और यदि तुम खाना खाके घूमोगे फिरोगे तो ज़्यादा मतलब खाना पच जाएगा तो शाम को आप थोड़ा ज़्यादा नहीं कुछ थोड़ा हल्का फ़ुल्का खा सकते हो पर ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए और उससे क्या होता है कि जैसे ठीक है आपका हल्का फुल्का खा रहे हो तो उसमें क्या है फल फ़्रूट ले लो या फिर थोड़ा बहुत जूस ले लो कई लोगों को क्या है जूस की भी आदत रहती है जैसे चाय न पीके भी जूस ले सकते हैं वो लोग तो आप जूस ले लो या फल फ़्रूट ले लो ये होता है